बताइए भैया क्या बात है

जी कौन से कलर के जी जी मिल जाएगा यही रहेगा लाख डेढ़ लाख रुपये में हो जाएगा सब एक महीने जी अरे नहीं हाँ जी वह तो सब ठीक है लेकिन हम भी यह सिलवाई करवाएँगे ख़रीदारी करके लेकर आएँगे उसके बाद में लेबर लगाकर सिलवाई करवाएँगे सिलवाई करवाने के बाद में फिर आपको देंगे तो लेबर को वो भी तो देना होता है चलिए देखते हैं फिर बताइएगा और हम फिर सिलवाते हैं कितने और कौन कौन से कलर का औ कितने छोटे कितने बड़े रहेंगे और ये सब हमको

जी जी

और हमको तो तुरंत बताइएगा कि कब हम भेजें और आप वहाँ मौजूद रहेंगे और नपाई हो जाएगी

नहीं कपड़े तो अच्छे लाते हैं अच्छे लाते हैं और सिलाते हैं और सिलाई भी अच्छी रहती है हमारे यहाँ की आप वो ले जाएँगे फिर देखेंगे फिर बार बार कहेंगे आप ही कहेंगे अपने मुँह से कि कैसी हमारी सिलाई रहती है कैसा काम रहता है आप ही तारीफ करेंगे वह उसमें कहेने की क्या बात है ठीक

जी जी जी जी जी बिल्कुल ठीक ठीक फिर

ना कटे

क्योंकि सब अच्छे से सिलवाई करवानी रहेगी तो टाइम भी लगेगा ना तो

जी जी ठीक ठीक बिल्कुल ठीक